बाजू हँ पकाबऽ लेल लेबै कि अचार लेल लेबै मालदह छै काचो छै पाकलो छै तऽ कोन कोन लेब पाकल लेब कि काँच लेब दश किलो लेबै अचारो लेल लेबै अचार बनाबऽ लेल आम नहि लेबै अचारके लेल कोन आम सोचने छियै लेबऽ लेल अचारो बनेबै मालदहेके खटौस मालदहे होइत छै से कोनो दोसर आम सोचिऔ ने दोसर आम नहि पसन्द अइ हँ कलकतिआ आम छै कलकतियेके अहाँ अचार जे बड्ड नीक होइत छै तऽ कलकतियो भेट जाएत अहाँकेँ मालदहो भेट जाएत जे कहबै से सब भेट जाएत सब तरहके आम छै हमरा पासमे आम छै एखन आम सब तोरा तोराके धराइत छै आओर आउ देखू पसन्द करू जे आम लेबऽके होए से आम लऽ लेब काचो अइ पाकलो अइ आओर आओर आम कलकते कत्तेक लेबै मालदह तऽ अहाँकेँ पड़त अढ़ाइ किलो सए रुपआ के आ कलकतिया लेबै तऽ ओएह अहाँकेँ तीन किलो पड़त अब कतेक कतेक कोन लेबै से तऽ अहींँ बजबै आओर अचारके लेल आम कटबेबो करबै किऽ अपने काटि लेबै पीस नम्हर नम्हर चाही कि छोट छोट हँ तऽ आ ई ठीक रहैत छै जादा अचार बनल

बिज्जू उज्जू नहि लेबै बिज्जू बिज्जू उज्जू नहि लेबै बिज्जू आम नहि लेबै बिज्जू अहाँकेँ पाँच किलो भेटत बिज्जू पाँच किलोके छै आओर कलकतिआ तीन किलो मालदह दू किलो बेचैत छन अहाँकेँ भेट जाएत अढ़ाइ किलो कलकतिओ अब